असांजे उत्तर प्रदेश स्टेट में ॾाढी वधीक और प्रमुख कला और शिल्प आहिनि हुन में से हिकु चित्रकला बि आहे चित्रकला हिकु वधीक सुठी कला आज जिनि में माण्हू चित्र ठाहींदो आहे पिचर फोटू ड्रॉइंग ठाहींदो आहे माण्हू ठीकु आहे फिर ॿियो असांजी कला मुर्ति कला जिनि में माण्हू व वॾी वॾी मुर्तिया असांजा जेतिरा बि फ्रीडम फाइटर और जेतिरा बि दिग्गज माण्हू हुआ हुननि जी बि मुर्ति असांजा मुर्तिकार ई ठाहींदा फिर ईंदा आहिनि वस्त्र असांजो वस्त्र लटा पाईंदा आहिनि हुनजो उहो बि हिकु प्रमुख कला आहे छो त असांजा जो लटा हूंदा आहिनि उहो बि कड़ी महिनत सां ई कला सां ठाहींदा आहिनि फिर असांजा ई ईंदा आहिनि मिट्टी जो पोटर हूंदा आहिनि मतलबु मिट्टी खे बर्तन ठाहींदा आहिनि घड़ा और पोट्स जेतिरा बि हूंदा आहिनि ॾीआ इहे सभु ठाहींदा आहिनि और इहे सभु जेतिरी बि कला और शिल्प आहिनि असांजे खेत्र में उत्तर प्रदेश खेत्र में उहो बढ़ोतरी ॾींदी आहे अलॻि अलॻि यूनिवर्सिटी जीअं हिकु यूनिवर्सिटी आहे गैलगोटियास यूनिवर्सिटी ॿियो यूनिवर्सिटी जो नालो आहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैंट ऐंड जो लास्ट थड यूनिवर्सिटी आहे तीसरी उहो आहे हाडकोट बटलर टैक्निकल यूनिवर्सिटी त इहे जो टे यूनिवर्सिटी मां नालो ॿुधायो इहे सभिनी खां उच यूनिवर्सिटी आहिनि जिनि में माण्हू असांजो खेत्रु आहे उत्र उत्तर प्रदेश हुनजो प्रमुख जो कला और जो शिल्प आहिनि जीअं चित्र क चित्र कला मुर्ति कला वस्त्र असांजा जो लटा हूंदा और मिट्टी जे बर्तन हिन सभु में असांखे सेखारींदी आहे इहे टे यूनिवर्सिटी